सोनभद्र ज़िले में बहोत सारे स्थानीय खेल खेले जाते हैं एवं हमारे ज़िले में बहुत सारे मनोरंजन गतिविधियाँ भी की जाती हैं सोनभद्र ज़िले में स्थानीय खेल में देखा जाए तो यहाँ का सबसे प्रमुख खेल कबड्डी है यहाँ पर लोग एवं यहाँ के बच्चों को कबड्डी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है क्योंकि यह खेल हमें हमारे ध धरती से जोड़ती है एवं हमें हमारे धरती के यह माटी में खेलना होता है इसलिए यह खो खेल यहाँ के बुजुर्ग लोगों एवं यहाँ के युवाओं को बहोत ज़्यादा प्रिय है हमारे यहाँ सोनभद्र ज़िले में अलग अलग मौसम में जैसे बसंत में बसंत पंचमी के दिन हम खेलों की प्रतियोगिता को आयोजन करते हैं एवं गर्मियों में भी हम खेलों की प्रतियोगिताओंं का भी आयोजन करते हैं ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे जगह है जहाँ हम और समुदाय हैं जहाँ हम खेलों को खेलते हैं जैसे हमारे यहाँ का सामुदायिक भवन महादेव मंदिर के पास हम लोग इस खेल का आयोजन करते हैं